जय झूलेलाल टेलर जा सुभियल कपिड़ा हुजनि या रेडीमेड कपिड़ा ॿिनी में डाढो घणो फ़र्क़ु आहे जीअं त टेलर जा कपिड़ा पका सुभियल हूंदा आहिनि पर रेडीमेड कपिड़नि जी सिलाई जल्दी खुली वेंदी आहे हुननि खे ठाहिराइणो पवंदो आहे ॿी ॻाल्ह आहे टेलर जा सुभियल कपिड़ा बराबरि माप वारा हूंदा आहिनि रेडीमेड कपिड़नि में ॾाढी वैराइटी हूंदी आहे तरह तरह जी एम्ब्रॉयडरी लेसिस बटण कलड़ हर नमूने जी डिज़ाइनियूं मिलंदियूं आहिनि पर टेलर टेलर बि असांजी हिसाब सां डिज़ाइन्स ऐं मां एम्ब्रॉयडरी कलर कपिड़नि में विझी ॾींदा आहिनि ऐं जाम महिनत करे असांखे असांजे हिसाब सां फिटिंग करे बिहारे ॾींदा आहिनि हिन वापार में टेलरनि जो जाम सुठो योगदान आहे मतिलब त हथ सां ठहियल कपिड़ा हुजनि या रेडीमेड ॿिनी जो पंहिंजी पंहिंजी जॻहि ते अलॻि अलॻि महत्व आहे ॿई ज़रूरी आहिनि